खेतमे जोताइ करय छियै तऽ जे आस बैंगन हुए आलू हुए करेला हइ कोबी हइ तऽ खेतमे जोताइ करिके तैयार पहिले बीया डालय छियै बीया डाललाके बाद ओइमे पानि डालय छियै खाद डालय छियै ओइमे बहुत सारा मेहनत लगय छै मेहनत करते हुएपर जब ओइपर फूल फल फरय छै फरलाके बाद मनमे खुशी आबय छै जे हम मेहनत कयलियै मेहनतके सफल होलय ओइमे हम सपरिवार मतलब सुरक्षित खाइ छियै जैसे आमके पेड़ लगबय छियै तऽ आमके पेड़ छोटेमे लगबय छियै ओकरामे मेहनत करय छियै पानि परबय पटबय छियै तब साल दू बरसके बाद आम फलय छै आम फललाके बाद ओइमे मञ्जर मतलब देलाके बाद ओइमे स्प्रे करल जाइ छै टिकाबके लिए ताकि ई फरलाके बाद ई टिकाब होतय तऽ उ टिकल रहय छै फरल तऽ उ मतलब आम पकलाके बाद हम्मे केतना पहिकारी लगायके बिक्री करय छै केतना अपना भोजन ग्रहण करय छै यानि की ओइमे रूपैआ कमबयके लिए बहुत सारा मेहनत करय लए पड़य छै अगर खेतेमे अगर गहुँमे हमे अगर गुनय छियै तऽ पहिले जोताइ करय छियै जोताइ करलाके बाद पटबन खाद बीया सब डाललाके बाद हम्मे ओइमे उपजाब करय छियै उपजाब कयलाके बाद ओइमे भूस्सा उस्सा होइ छै भूस्साके भी उपयोग होइ छै जैसे गाय छै गायके भूस्सा डालि दै छियै अगर घास लगबय छियै तऽ घास भी उपयोगमे आनल जाइ छै अगर गहुँम छै तऽ गहुँम अगर किसानके भेलय तऽ किसान की करय छीकै जे अपना थोड़ा खाइ लए भी रखय छै आओर आओर गहुँम जे छै से पैकार लगाइके बेचय भी छै ओइसँ रूपैआ भी कमाइ छै यानि की किसानके मतलब हर तरहसँ ओइमे फायदा छै अगर कोइ भी चीज अगर लगाय रहलइ बिना मेहनतसँ नहि उपजा होइ छै अगर मेहनत कए रहलियै ओइमे बहुत सा मतलब समय व्यतीत करि रहलियै किसानके जे छै से हर तरहसँ ओइमे समय दै छीकै तब उ जाइके उ चीज प्राप्त करय छीकै प्राप्त कयलाके बाद हर तरह से सुविधा मिलय छीकै जे आलू अगर लगबय छियै खेतमे तऽ आलूके भी हम्मे तऽ ओ की करय छियै जे मतलब पहिले आलूके उपजाउ ओइमे बीया दै छियै बीया देलाके बाद ओइमे बहुत सारा मेहनत करल पड़य छै तऽ उ आलू होलाके बाद कोल्ड स्टॉक्समे भी डालय छियै ताकि आगाँ भी हमरा अइ चीजसँ उपयोग होइ सकय छै जब उ मतलब कोल्ड स्टॉक्ससँ आलू निकालय छियै तऽ उ भी जादा रेटमे बेचय छियै उ भी घरमे के उपयोगी होइ छीकै अगर किसानके भी उपयोगी होइ छै समाजमे भी उपयोगी होइ छै जाहिमे आलूके अपना उपयोगी बनाके खाइ छियै हर चीजसँ सुरक्षित करते हुए अपना ई संसारमे रहय छै सब्जी अगर नहि अगर लगेबय तऽ ई आदमी अधूरा मानल जेतय खाइके लिए तरसि जेतइ कोइ भी चीज अगर नहि हमरा घरमे अनाज छै तऽ ओकरा लिए मेहनत करय लए पड़य छै मेहनत करलियै तब तब जाइके हम्मे ग्रहण करय छियै हर चीजके लिए छै से इंसानके पहिले मेहनत करय लए पड़य छै मेहनत करते हुए कोइ भी चीज प्राप्ति करय छै ई लिए जे छै से कितना भी मजदूर खुरपी पारय छै कोदारि पारय छै यानि पेटके भोजनके लिये बहुत सारा ओइमे मेहनत करय लए पड़य छै तब जाके उ इंसान जे छै से छोटा छोटा से बड़ा बनि सकय छै तऽ ई लिए जे छै से हरेक चीजके लिए अपना अपना परवाह बनिके उ चीज करयके चाही अपनाके समझ देना चाही जे ई हम्मर छीकै अइ लिए तब जाइके उ चीज अपनापर बड़ा होइ छीकै ई लिये जे छै से सब चीजके बहुत महत्वपूर्ण देल गेलय